हॅलो हॅलो क्लॅ गॅ भारत गॅस सिलींडर म्हाका गॅस पावोवपा जाय तेन्ना म्हाजो एड्रेस चेंज जाल्लो आहा तेका लागोन म्हाजो एड्रेस हे एड्रेसार काटेमुड्डी हावज नंबर सिक्स्टी एट सी ह्या जाग्यार म्हाजो गॅस म्हाका सिलींडर मातसो पावोवपा जाय गॅस नंबर आहा वन टू थ्री फाय ह्या नंबराचेर म्हाका गॅस बुकींग केल्लो आहा तो मातसो चडान चड जाता तितले बेगीन पावयात ना जाल्यार मागीर म्हाका मातसो त्रास जातलो कितले टायमार तुमकां मेळटा तितल्या आयचो दिसात पावया इतली म्हाजी रिक्वेस्ट आयकात जालें